अगर मैं रेयासी डिस्ट्रिक्ट दे कल्चर दे बारे बिच्च गल्ल करां तां इत्थें मतलब बड़े सारे जेह्ड़े साढ़े फैस्टिवल न बनाए जन्दे जि'यां के साढ़ै इत्थें लोह्ड़ी बनाई जंदी लोह्ड़ी गी अस केह् करदे न के दुकानै उप्पर जन्दे न पैह्लैं उत्थां दा अस मूंगफली आह्नदे ते अगर असेंगी कोई देसी चौल मतलब जिनेंगी आखदे अस धान लोकैं साढ़े इत्थें रूनियां बगैरा लांदे धान लाए दे होन तां अस उत्थां दा उंदे कशा धान लैंदे फ्ही असें उनेंईं कुटट्ना रोली बिच्च इक मतलब देसी कै रोल आखदे अस उसी मतलब इक पत्थरेै दा खड्डा जन बनाए दा होंदा ते ओह्दे च उसी लकड़ियै कन्नै कुट्टना ते ओह् कुटियै फिर चौल लैने ओह्दे बिच्च मूंगफली मिक्स करनी काजू होई गे बदाम होई गे खोड़ होई गे ते होर जि'यां गरी होई गेई फ्ही ओह्दे बिच्च तिल पाने उसी फ्ही मिक्स करियै बनाना दिनै बनाइयै रक्खनी फिर रातीं गी सारे बी जिन्ने बी घर दे साढ़े मतलब होंदे न बन्दे सारे किट्ठे होइयै अर्ग दिंदे ते आखदे न के हर साल एह् लोह्ड़ी जेह्ड़ी साढ़ै खुशहाली कन्नै आवै ते इयां नै अस दिवाली बी बनाने आं पटाके बगैरा आह्नदे माता लक्ष्मी दी पूजा करदे राम भगवान जी दी पूजा करदे के सुनेया ऐ के आखेया गेदा ऐ केह् उस दिन राम भगवान चौदां साल दा वनवास कट्टियै अपने घर अयोध्या बापस आए ते लोकें उं'दे औने पर एह् खुशी बनाई ते एह्दी बजह् कन्नै गै दिवाली बी इक साढ़ै रेयासी डिस्ट्रिक्ट च बड़ा धूम धाम कन्नै एह् त्याहर मनाया जंदा ते इयां नै होली बी अस सेलिब्रेट करने आं होली गी मतलब बड़े बड़े मतलब अस कलर आह्नदे रंग आह्नदे दुकानै उप्परा फिर इक दुए गी मुंहे बी मलदे फिर मतलब उनेंईं बधाइयां दिंदे के होली दी बड़ी मती तुसेंईं मुबारखां होन इयां नै हर साल होली आवै फ्ही अस इयां नै बसाखी बी साढ़ै जेह्ड़े रेयासी डिस्ट्रिक्ट च बनाई जन्दी फैस्टिवल जेह्का एह् त्यहार ऐ तां एह् बी बनाया जंदा धूम धाम कन्नै बसाखी कि एह् होंदा के फसलां जेह्ड़ियां कटोई दियां होन्दियां ओह्दी खुशी उप्पर गै नमीं फसल त्यार होई हून जियां कनकां बगैरा होन्दियां ओह् बडोंदी जिस बेल्लै तां ओह्दी खुशी उप्पर लोक केह् करदे न के इसी बनांदे ते मतलब बड़े खुश होंदे ओह्दे कन्नै फ्ही जियां सरेयां होंदी सरेयां दा तेल आह्नदे उस दिन खमीरे आखदे अस जिनेंगी मतलब हून ते पूड़ियां शुड़ियां बड़ा किश चला दा लेकिन पैह्लै पैह्लै खमीरे बनांदे होंदे रे खमीरे बनांदे न ते इ'यै मतलब बड़े स्हेई साढ़े रेयासी डिस्ट्रिक्ट दे जेह्ड़े फ फ फैस्टिवल न जेह्के अस हर साल उनेंईं सेलिब्रेट करदे आं